میرے پسندیدہ اردو الفاظ اور جملے وہ ہیں جو خوبصورتی اور گہرائی رکھتے ہیں محبت ایک ایسا لفظ ہے جو اپنی سادگی میں بہت گہرائی رکھتا ہے اور دل کو چھو لیتا ہے خواب امید اور امنگ کی علامت ہے جو مستقبل کی خوشیوں کو ظاہر کرتا ہے شاعر ادب اور فن کا عکاس ہے جو اردو زبان کی عظمت کو بیاں کرتا ہے یادیں ماضی کی خوبصورت یادوں کو زندہ کرتی ہے اور امن سکون اور خوشحالی کی تمنا کا اظہار ہے اردو کے مقامی بولنے وا بولنے والے ہونے پر فخر کی کئی وجوہات ہے سب سے پہلے اردو ایک قدیم اور خوبصورت زبان ہے جو ہمارے ثقافتی ورثے کی عکاسی کرتی ہے اس زبان میں بہت سا ادب شاعری اور تاریخ پوشیدہ ہے جو ہماری تہذیب کو مالامال کرتی ہے اردو کی شاعری اور نثر دنیا بھر میں مشہور ہے غالب اقبال اور میر جیسے عظیم شعراء نے اردو ادب کو عروج پر پہنچایا ہے اردو زبان کی رنگا رنگی بھی فخر کا باعث ہے اس میں مختلف علاقوں اور تہذیبو کا رنگ شامل ہے جو اسے دلچسپ اور متنوع بناتا ہے یہ زبان جذبات کے اظہار کا بہترین ذریعہ ہے جس میں دل کی باتیں دل سے بیان کی جا سکتی ہے اس کے علاوہ اردو زبان میں ایک نرمیت اور شیرینی ہے جو سننے والے کے دل کو بھا جاتی ہے اردو زبان کا ثقافتی ورثہ ادبی عظمت رنگا رنگی اور جذباتی اظہار کی طاقت اسے فخر کی زبان بناتی ہے اردو بولنے والے کے طور پر مجھے اس زبان کی خوبصورتی اور گہرائی پر فخر ہے